तुस पिछले दिनैं च केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् च गे ओ होर उनै जगह् पर जाइऐ तुसैं केह् उत्थैं दिक्खेआ कि जेह्ड़ा तुंदा मन खुश होइया ऐ होर तुंदा दिल जेह्ड़ा ऐ बार बार उनै जगह् पर जानें दी फ्ही कोशिश करदे आं जियां कि तुसें गी में अपने बारै च दस्सना लगां तें पैह्लैं आऊं पिछे जेह् माता वैश्णो गेदा हा ओह् जेह्की जगह् ऐ ओह् इक पवित्र स्थान ऐ उत्थैं लोक बढ़े बड़े दूरा दूरा दे बी औंदे अस ते कच्छ रौंह्दे तां बी अस जंदेआं बड़े लोक औंदे ते जंदे रौंह्दे जाना बी चाहिदा पवित्र जगह् पर जाना इक बड़ी बड्डी गल्ल होंदी इक शैल कम्म होंदा एस गल्ला कदें पिच्छे नीं होना चाहिदा जियां कटरा माता वैश्णो होईआ जंदे बाकी पैह्लै अस बाण गंगे गे न्हाते पानी बी ठंडा हा सुने दा बी ऐ हा कि उत्थैं उनै सिर धोता हा ते उत्थां दा बाण गंगा प्रकट होई ही फ्ही अस अगर जंदे फ्ही अस अद कुआरी पुज्जे फ्ही उत्थैं असैं बसां कीता उत्थैं बी बौह्ने दी शैल जगह् ऐ उत्थां दा फ्ही अस चलिये सीशे दरबार रुके जेइये फ्ही असैं उत्थैं दर्शन कीते होर नज़ारा दिक्खेआ पूरा प्हाडियें दा त्रिकुटा हिल्स न त्रौनी प्हाडियें दा जेह्ड़ा नज़ारा ऐ ओह् होर कुतै ऐ गै नीं ऐ होर फ्ही अस चलो आइये उत्थां दा उत्थां दा औने दे बाद अस सिद्धे पतनिटॉप गे पतनिटॉप बी इक बड़ी अच्छी जगह् ऐ उत्थैं बी जाना चाहिदा नेचर कुदरत ऐ जेह्की ओह् दिक्खना चाहिदी ते कुदरती हुन किछ बी जेह्की होर बी बड़ी चीजां न पतनिटॉप आह्ली क्यूंकि ओह् बड़ी फेमस जगह् ऐ उत्थैं बडे़ लोक औंदे होर जाना बी चाहिदा उत्थैं दिल बी लगदा गर्मियें दिनै जाना चाहिदा ठंडी जगह् उत्थैं ठंडी ठंडी बाह् चलदी ठंडू दिने बर्फ बी पौंदी सौने दा मज़ा औंदा बड़े दूरा दूरा लोक औंदे असैं ऐक्ती बी जाना ते पिछली बारी गेदा बी ऐ हा पिछली बारी जैलूं अस गेदे हे ते साढे दोस्त बी गेदे हे ते घरैआह्लै बी लेते दे हे असैं निग्गर इंजाय कीता जियां मतलव सौना मज़ा लगा ते इयां हुन ते होर कुसै जगह् दी अस गल्ल करचै ते अपने ते जियां में उधमपुर रौह्न्ना उत्थै बी सौक्कड़ ऐ उत्थैं बी इक मतलव गर्मियें दिनैं अस खड्डा नौनै गी जंदे उत्थैं स्विमिंग करदे स्विमिंग करिये ओह् असैं गी शुरू दा चाह् हा ओह् असैं गी घर ऐह्लै गै नी हे पेजदे उत्थैं नेई जाना चाहिदा फ्ही बी अस बिना सुनाए जंदे हे मतलव साढ़ा शैल खुश होंदा ते अस एह् नेह् कम्में गी जैदा इंट्रस्ट रखदे हे ते जैदै दिल साढा इस्सै च लगदा हा बस तुसैं गी आऊं इन्ना गै सुनाना चाह्ना